हमरा ओतेक मोबाइलके जान जानकारी नहि नहि यऽ कखनहु हम यूट्यूबपर देखै छी ओहिमे भागवतकथा देखै छी कखनहु कोनो नाच गीत देखै छी वएहसब देखै छी हमरा ओतेक जानकारी नहि यऽ मोबाइलके नहि हम फेसबुक चलबै छी नहि व्हाट्सअप चलबै छी नहि हम किछु डालै छी हमरा ओतेक जानकारिए नहि यऽ जे हम ओहिपर किछु डालब आओर किछु देखब व्हाट्सअप चलबैले अएते नहि यऽ फेसबुक चलबैले अएते नहि यऽ खाली यूट्यूबपर देखलहुँ भागवतकथा जखन जे भए गेल से देखना छै इएह करै छी एहिसे फाजिल नहि करै छी बेसी जानकारिए नहि यऽ मोबाइलके